एकगो टी शर्ट मंगेने रहिऐ एस आर एस के जेकि सेलमे सस्ता अच्छा हमरा बुझैले जेकि लेलिए अच्छा रहै भी फेर बादमे ओकर धीरे धीरे कलर जाय लगले नमरि गेल रहै इएह सब देखऽ लेल टीशर्टमे मिललए जेकि हमरा बहुत अच्छा बुझेलए जब मंगेलिये अच्छासँ रहबो करय एस आर एस अच्छा कम्पनी बुझलो छलऽ